जय झूलेलाल त अॼु मां तव्हांखे पंहिंजे ट्रेन जी यात्रा जे बारे में जाम कुझु ॿुधाईंदमि त हिकु डींंहुं असां पंहिंजे पीउ खे चयो असांखे हरिद्वार वञिणो हुओ त मुंहिंजो पीउ हिकु दफ़े टिकेट बुक कई त टिकेट मिलण में बि जाम तकलीफ़ थी हुई त टिकेट त बुक थी वेई असांजी ट्रेन सुबुह जो पंजे लॻे हुई असां स्टेशन में साढे चारि लॻे पहुची विया हुआ ऐं पंज लॻी विया तॾहिं बि ट्रेन न आई हुई ट्र पोइ मूंखे हिक ट्रेन मास्टर चयो की ट्रेन हिकु कलाक लेट आहे त असांखे स्टेशन में विहण लाइ जाम तकलीफ़ थी हुई त ट्रेन अची वेई पोइ ट्रेन बि जाम स्लॉ पेई हले असांजे इंडियन रेल्वे खे सुठो करणु खपे ट्रेन खे सिग्नल नथा मिलनि ऐं ट्रेन जा रोटियू पाणियूं बि सुठा ना हूंदा आहिनि असांखे डपु पियो लॻे ट्रेन जी रोटी खाइण में असांजे सरीर लाइ सुठो ना थींदो आहे ट्रेन जो मानियूं रोटियूं ऐं पाणी बि सुठा ना ॾींदा आहिनि असांखे डपु पियो लॻे हीअं त मुंहिंजी मां असांजे लाइ खाधो पैक कयो वेई पर ट्रेन लेट थियण खां पोइ असांजी रोटी ख़तम थी वई हुई त असांखे जाम तकलीफ़ थी हुई जय झूलेलाल